थांनाय बोसोरफोराव आबादफ्रा जोंना बिराद मोजां जादोंमोन आरो देग्लायहाय जोंना आबादफ्रा सेमोन थांनाय बोसोरनिफ्राय खमजुरिसिन थांनाय बोसोराव जोंहा गोबांथार मोननांगौ बायदि आबादफोरखौ मोनदोंमोन मानोहोनोब्ला जोंहा सान्दुं अखा थिख समाव नांगौबायदि जोंहा गोग्लैदोंमोन बिनि थाखायनो जोंहा गोबांथार नांगौबायदि सान्दुं अखा दै मुलिफोर नांगौफोरखौ मोननायनि थाखैहाय जोंहा थांनाय बोसोरफ्राव मोजाङैनो मोन्दोंमोन देग्लायहाय जोंहा अखा बाराफोरनि थाखाय नांगौफोरबिदि खम जाबाय जेरै जोंहा बे ओंखारनांगौ माइफ्रा थिग मथन ओंखारनो रोङाखै बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा खम जादों थांनाय बोसोरफ्राव जोंहा गोबांथार सान्दुं अखाफ्रा मोजां बोथोर मोननायखाय मोननांगौ बायदि आबादफोरखौ जों मोन्दोंमोन दा जोंहा बेफोरबायदि मोनबाय थायोब्लासो जोंहा मोजां जागौमोन जोंहा उनन'थिफ्राबो दावखोगौमोन दा जोंहा बे बोसोरावहाय बहुद खम गाज्रि आबादफ्रानो मोजां जायाखै सान्दुं समाव सान्दुं बारा अखानि समाव अखानि दै बारा बेफोरबायदि जादों जोंहा जेरैहाय फाथो खुबैनाय बेफोरबो बेमार आजार जानाय आरो देग्लायहायनि समावहाय सिबिंफोरबो जों खुहैनो मोनासै अखा बरानि थाखायनो दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा खम मावदोंब्लाबो मोजां मोनाखै थांनाय बोसोरफोरबायदि जोंहा जायाखै थांनाय बोसोरफ्राव जोङो नांगौ बोथोरफ्रावहाय आबादफोरखौ मावनानै दिखोना लानो सुबिदा मोन्दोंमोन दा देग्लाय बोथोरावहाय जोंहा बेफोरबायदि सान्दुं अखानि थाखायहाय जोंहा मोजां मिलायनाय बोथोरफोरखौ मिलायनाय सम बायदि मिलायनाय जोंहा मोनाखसै बिनि थाखायनो जोंहा देग्लायहाय खम जेरैहाय माइ आबाद फाथो सिबिं बेसर बेफोरबायदि मावनांगौ टाइमफ्राव जों थिख मथन सुबिदाफोर मोनासै दा जों सुबिदाफोर मोनैनि थाखायनो जोंहा देग्लायहाय खमजुरि आरो जों बै समावहाय बोथोरावहाय जोंनि न'खर संसार माबाफोरखौहाय एसे प्रब्लेमफोर नुजागोन बेफोरबायदि न'खरफ्राव जोंहा थाखा फैसा आबाद मावनायफोरजोंहाय जोङो जुदि खामायनो हायाब्ला जोंहानो न'खराव आंखाल सफैगोन बिनि थाखायनो जोंहा आबादफोरखौ मावनांगौ गोनां जायो मावनांगौ टाइमफ्रावहाय जोङो फोथारफोरखौ मोजां मोनाब्ला जोंहा मावनांगौ बायदि सुबिदाफोरबायदि जा दिखोनानै लानो हानायनि समफोरबायदि जोंहा मोनाब्ला जोंहा बोथोरफोरनि थाखायनो अबेबा समाव अखा बारा अबेबा समाव सान्दुं बारा बेफोरबायदिनि थाखाय जों आबादफोरखौ थिग मथन नांगौ सेसटेमबायदि जों दैखोना लानो हायाखै बिनि थाखायनो जोंहा देग्लायनि समाव बिराद खम थांनाय बोसोरफोरावहाय गोबांथार मोजां बोथोंरजोंहाय मिलायनायखाय जोंहा आबादफोरखौ फाथो माइ सिबिं बेसर मोजाङैनो दिखोना लानो हादोंमोन दा बेफोरबायदि समफोरखौ जोङो मोनबाय थाया जों मोनबाय थायोमोनब्ला जों देग्लायबो मोजाङैनो मोनगौमोन दा जों थांनाय बोसोरनिबायदि जों आबादफोरखौहाय मोनबाय थायोमोनब्ला जोंनि न'खरफ्राबो जौगागौमोन दा जोंहा थांनाय बोसोरफोरनिबायदि जोंहा जायाखैसै जोंहा बिराद खाफाल गाज्रि जोंहा बेफोरबायदि आबाद दैखोनो थाखैहाय गोबां सम बोथोर नेनानै थानांगौ जायो सम लानानै जों मावनांगौ जायो बोथोरखौ जोङो सायख'नांगौ जायो बोथोरफोरनि थाखैहाय जोंहा बबेबा समावहाय बोसोराव अबेबा बोसोराव जोंहा गोबांथार खामानिफ्रा खम जानानै थायो बोथोरखौ लानानै जोंहा अबेबा समाव मावनांगौ टाइमफ्राव मावनो हाया अबेबा समाव बोथोरफ्रा मोजांब्लासो जोंहा आबादफोरखौ मोजाङै दिखोना लानो मोजाङै मावनानै लानो हायो सुबिदाफोर थायो दा बेफोरबायदि जोंहा देग्लाय बोथोरफोरनि थाखैहायनो जोंहा गोबांथार खम बिनि थाखाय जों न'खरफोरखौ सालायलांनो बिरैद खस्थ' जासिगोन दा न'खरफोरखौ सालायलांनो थाखाय गोबांथार जोंहा प्रब्लेमफोर ओंखारो अबेबा समाव जोंहा जानाय लोंनायावहाय माइरं थावफोर नांगौ जायो दा बेफोरबायदिनि थाखाय जों मैगं एबा आबादफोरखौ फाननानै बायनानै जोंहा बाजारफ्रावहाय जोंनो लांनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंहा बेफोरबायदि बोथोर समफोरखौ लानानै आबाद मैगंफोरखौ जों मावनानै फानहैनांगौ जायो दा बेफोरबायदि जोंहा बोथोरफ्रा फैयाब्ला जोंहा मावनो हानाय सुबिदाफोर मोनाब्ला जोंहा खम जायो दा जोंहा बोथोरफ्रा मोजां नांगौ समाव सान्दुं नांगौ समाव अखा मोनोब्लासो जोंहा आबाद मावनायफ्रावहाय मोजां मोनो जों अब्लासो जोंहा खरसा जानाय एबा न'खर संसार सोलिनायफ्राव जेनिबो आंखाल गैयि जों खस्थ' मोनालासे मोजां मावलांनो हायो जों मोजाङैहाय खामायलांनो हायो अब्लासो जोंहा न'खरा जौगायो दा देग्लाय थांनाय बोसोरनि बायदि जोंहा सुबिदा गैया थांनाय बोसोरफ्राव जों बिराद मोजां मोन्दोंमोन बिराद मोजां जों खामायनो हादोंमोन आबादफोरखौ नांगौफोरबायदि नांगौ बिबांफोर बायदि मोन्दोंमोन देग्लायनि बोसोराव जोंहा बहुद खम दा जोंहा देग्लायनि बोसोरावनो गैया जेबो आंखाला जोंहा गोबांथार नुजाथिबाय एबा गोबांथार दङ बिनि थाखायनो जोंहा थांनाय बोसोरफोरनिबायदि जों दिहुननो हायिनि थाखाय जोंनि आंखाला बारासिन जादों दा थांनाय बोसोरफ्राव जोंहा बिराद मोजां बोथोरजों लानानै आबादखौ लानानै दा जोंहा बे बोसोराव खमजुरि दा जों माखौ दोननाय माखौ जानाय माखौ फाननाय जोंहा बिराद प्रब्लेमफोर जादों दा माखासे आबादफ्रा जायाखै दा माखासे आबादफ्रा जोंहा डाउन जाजोबनायनि थाखाय जोंहा देग्लायनि बोसोराव बहुद खमानो जाजोबबाय गोबांथार खम मोननायनि थाखायनो जोङो न'खर सालायनायफ्राव प्रब्लेमफोर जाबाय